आतां आतां चड आतां चडशे कडेन आवय बापूय भुरग्यांक इंग्लीशीन शिक्षण दितात इंग्लीशीन उलयतात घरान सुद्दां उलयतात हें बरोबर न्हय इंग्लीश ही भाशा शिकुंकूच जाय भाशा म्हणटा ते मनशांनी सगळी शिकून घेवंकग जाय म्हजे कोतान पोर्तुगीज सुद्दां भाशा शिकुंक जाय पूण जी पय आमची आवयची भाशा आसा आवय भाशा आसा तिची चड उपयोग करूंक जाय ती आमी कशींच सोडूं जायना म्हुणून पयली पसून भुरग्याक कोंकणीन सुरवात करूंक जाय मागीर मराठी आनी मागीर इंग्लीशीन इंग्लीश ही जायच कित्या आयज भायर भितर सरतास्ताना चडशे इंग्लीशीचोच उपयोग जाता पूण कोंकणी सोडूंक जायना कोंकणी उलोवपा लज दिसूंक जायना तिका म्हणटातूच आमी आवयभास म्हुणू आनी त्या आवय भाशेनच आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक ल्हानपणापसून उलोंवकूय जाय तांचे कडेन आनी त्याच भाशेन सुरुवात शिकोवपाची कोंकणीन करूंक जाय अशें म्हाका दिसता